सतनाम साखी मूंखे रोटी करण जी ॾाढी मना करण ॾाढी ख़ुशी थींदी आहे रोटी कंदी आहियां त मूंखे दाघ पई भाॼी मूंहिंजे ॿारनि खे ॾाढी वणंदी आहे दाघ पई भाॼीअ में उन्हनि खे दाघ मुंहिंजो ॾाढो मना वणंदो आहे भाॼी दाघ पई कहिड़ी बि कया खणी दुधी जा कोफ्ता कया या बीह पटाटा कया या पनीर कया या पनीर बीज कया काई बि भाॼी दाघ पई मुंहिंजे ॿारनि खे वणंदी आहे अ ऐं हूअ दाघ पई भाॼी चवंदा आहिनि त असां मुंहिंजा ॿार चवंदा ॿार असांखे बि सिखार हूअ वरी छा कंदा इन मोबाइल खणी करे उन ते वीडियो शेयर करे वठंदा इन ऐं वीडियो शिके करे ओ वरी उहा माना मोबाइल में विझंदा आहिनि ऐं मुंहिंजो इहा मना करण जो तरीक़ो घणनि माण्हुनि खे पसंदि ईंदो आहे इन जे करे मां मुंहिंजे हथ जो सीरो मुंहिंजे ॿारनि खे ॾाढो वणंदो आहे सीरो बि सुजीअ जो खीर वारो ऐं इनजे करे हो चवंदा आहिन मम्मी वीडियो सेर ऐॾो सुठो उहो बि सभु मना वि फ़ोन ते सॼो कॾी करे वीडियो सॼो करे ॿेअनि खे ॾींदा आहिनि ॿियनि खे बि उहे वणंदा आहिनि पर मां कॾहिं बि प्रतियोगता में भाग न वठितो आहे पर माण्हू उन जी सार कंदा आहिनि